हेलो आप मोटर एजेंसी से बोल रहें क्या मैंने जो ट्रैक की बोला था वह आपने आपका ड्राइवर अभी तक उस पहुँचा नहीं है मुझे ट्रेन लेट हो जाएगी अन्यथा वह ट्रेन निकल जल्दी से जल्दी आप अपने ड्राइवर को भेजें अन्यथा इस ट्रिप को रद्द कर दिया जाएगा आप सुन रहे हैं क्या मैंने बोला कि आप जल्दी से साढ़े सात बजे यहाँ पर ट्रिप का ड्राइवर आ जाना चाहिए था लेकिन अब तक वह आया नहीं है इस कारण से वह ट्रेन निकल भी सकती है इसीलिए मैं अपनी ट्रिप यात्रा को रद्द कर सकता हूँ और मैं दूसरे को भी मतलब ट्रिप यात्रा के लिए चयन कर सकता हूँ आप अपने ड्राइवर को भेजने की कृपा करें अन्यथा ट्रिप को रद्द कर दिया जाएगा